جیسا كہ ہم سبھی جانتے ہیں اتر پردیش ہی نہیں بلكہ پورے ہندوستان میں یا كہہ سكتے ہیں كہ پوری دنیا میں ہی روزگار كی تو بہت كمی ہے مگر اتر پردیش سركار نے اس كو ٹیكل كرنے كے لیے اس سے جوجھنے كے لیے اس سے لڑنے كے لیے بہت سارے پروگرامس شامل كر دیے ہیں بہت سارے پروگراموں كا آغاز كیا ہے جس میں سے كہ انٹرن شپ جیسے كہ كالج اسكول كے بچوں كو انٹرن شپ ٹریننگ اسكل ڈیولپمینٹ یہ سب انہیں مہیا كرایا جاتا ہے اسكولوں میں ہی بچوں كو طرح طرح كی گائیڈنس لیكچر دیے جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے كہ كیسے وہ اپنے كیریئر كو روشن كر سكتے ہیں كیسے اپنے مستقبل كو روشن كر سكتے ہیں آگے بڑھ سكتے ہیں انہیں امپارٹینٹس ان کی دكھائی جاتی ہے كہ اگر وہ بہت زیادہ كامیاب ہوں گے تو انہیں كتنے زیادہ فائدے ہوں گے اس سے اس كے علاحدہ بہت ساری سركاروں نے جاب ٹریننگ بھی شروع پروگرام شروع كردیے ہیں جس میں اسٹوڈینٹس كو بہت طرح كی جاب ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے كہ وہ بہت زیادہ ہنر مند ہو جاتے ہیں صلاحیت آ جاتی ہے ان میں تاكہ وہ اپنا روزگار یا اپنا خود كا كاروبار شروع كر سكیں